हँ नमस्कार भैया जी हँ नमस्कार हँ हमरा किछु चावल छल हँ लेबाक अपना पासमे कोन कोन तरहक हेतै अच्छा अच्छा हूँ हूँ हूँ हूँ हँ हँ हमरा कोनो अहाँ अरबामे चाहै छल हँ एक्चुअली हम खीरके लेल लै छलियै हँ किछु ब्राह्मण भोजनक लेल आ ओहिमे की बढ़िआँ भऽ जेतै अच्छा अच्छा हूँ हूँ जी जी जी जी अच्छा अच्छा छलै हँ लगभग एक सए आठ गो ब्राह्मण भोजन होइके आ ओहि हिसाब सऽ ओकर की केना फैइलै छै ओ ओ तऽ अहाँके होयत तऽ ओहि हिसाब सऽ हमरा हँ हँ अच्छा तऽ तहन बीस किलो लऽ लै छियै हँ कनी आगुओ पाछुओ बैचो जाइक चाही हँ हँ हँ हँ एक सए आठ गो दू पाँच गो आगू पाछू जे जहाँ हँ हँ किछु किछु किछु आओरो ओहिमे किछु फलो फलो टाइप रहतै केरा वगैरह रहतै दही रहतै हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा

हूॅं हूॅं अच्छा तऽ ओहिसऽ भऽ जेतै ई काल्हि खुना आहाँके छलै हँ नीक दिन कहने छलखिन हँ तऽ काल्हिये जे छै से हमरा बरहम बाबा स्थानमे करेबाक छल हँ तऽ हँ सा साँझमे हम सबके चाहै छियै कि जे हम लऽ ली किएकि हम सुबह के ओ सुबह के ब्राह्मण भोजनक समयमे अच्छा अच्छा अच्छा नहि अगर छओ छओ बजे तक अगर अहाँ रहै छियै तऽ हम जे छै से हम बौआ कए सङ कए कऽ आ ओहि सङे किछ आओरो रहतै हमरा काज तऽ हम चाहै छियै जे बजार हाट बला काज आइए कऽ ली तऽ हम अपन भोरमे निश्चिन्त रहब ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक धन्यबाद धन्यबाद हम आबि रहल छी